اردو زبان ہمارے یہاں کی سب سے اچھی زبان ہے بہت سارے لوگ اس زبان کو پسند کرتے ہیں اس زبان میں بات چیت کرنا لکھنا بولنا پڑھنا بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتا ہے اور اس کے علاوہ خطے کے دیگر زبانوں جیسے بوڈھو بنگالی آسامی یہ زبان بھی لوگ بولتے ہیں لیکن بہت کم لوگ بولتے ہیں بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بوڈھو بنگالی یا آسامی تمل پور وغیرہ کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی بولتے ہیں لیکن ان سب میں اردو زبان سب سے پیاری اور سب سے اچھی مانی جاتی ہے کیوںکہ بنگالی یا بوڈھو وغیرہ کا تعلق صرف کسی خاص ریاست سے کسی خاص جگہ سے ہوتا ہے لیکن اردو زبان کا تعلق پورے معاشرے سے پوری تہذیب سے اور اس کی پوری ثقافت سے ہوتا ہے